हैल्लो हां जी माराज तुस मकैनिक होर बोल्ला दे अच्छा ओह् गड्डी दी सर्विस करवानी ही कन्नै कोई एलाय वील शील पवाने हे ते ओह् कदूं औचै थुआढ़े कोल अच्छा फ्री होंदे ओ ना

अच्छा दिक्खना मैं इक दो दिन तक करोआना ऐ काफी कम्म ऐ गड्डी दा करोआने आह्ला ते फिर मैं दिक्खी लैना फिर जिल्लै फ्री होन्ना ते करी लैगे काल थुहानू फिर ठीक ऐ मेरी गड्डी स्विफ्ट ऐ जी हां सर्विस बी करोआनी ऐ और बी छोट्टे मोट्टे कम्म न बड़े करवाने आह्ले ते फिर दिक्ख लैने आं और जे फिर आए दे खोल्ले दे गड्डी फिर तुसें पता बड़ा किश एह् बी खराब ओह् बी खराब फिर बड़ी हां हांजी हांजी मैं दिक्खना इक दो दिन तक मैं नंबर थोआड़ा सेव कर लैगा ते तुस बी रक्खी लैयो मेरा नंबर ते जिल्लै मैं काल करगा ते फिर होई जाह्ग थुआढ़े नै गल्ल हां जी हां जी ठीक ऐ सर